जी नमस्कार मैम मैं डोडा सोरूम छिंदवाड़ा से बात कर रही हूँ जी

जी मिल जाएगा बुलवाना पड़ेगा

बुकिंग करने के बाद कल आ जाइएगा

ग्यारह लाख की है आपको फिफ्टी पर्सेंट बुकिंग एमाउन्ट लगेगा

साढ़े पाँच लाख

मैम अब हम आपके लिए हाँ मैम मैं क्या बोलते ज़्यादा मतलब कि साढ़े पाँच लाख ज़्यादा है पर हम आपका फे़वरेट कलर मँगवा रहे हैं इसलिए हम अप्ली कम भी कर देंगे तीन लाख

एक हफ़्ते में

जी कल आ जाइए जी जी डॉक्युमेंट्स लेकर आइएगा और हाँ फ़ोटोज़ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जी जी हाँ

जी मैम बताएँगे

जी आपका एकाउंट नंबर चाहिए होगा आपने जहाँ भी पहले फ़ाइनैन्स कराया होगा वह कार्ड लगेगा पाँच साल में

क्या काहे की प्रॉब्लम जी मैम वह आपका अकाउंट देखने के बाद पता चलेगा आप आ जाइएगा

नागपुर रोड सर्रा छिंदवाड़ा

जी जी आप आइएगा तो कॉल कर लीजिएगा ठीक है मैम ठीक व्हेलकम